جی ہاں میں مڈل جنریشن کا حصہ ہوں جو پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے میں جیسے کہ مڈل جنریشن کا حصہ ہو کر پرانی جنریشن کا بھی دیکھ سکتی ہوں اور جو اب نئے جنریشن ہیں اس کو بھی دیکھ سکتی ہوں کہ ان میں کیا کیا سمیلیرٹیز ہیں اور کیا کیا ان میں فرق ہیں تو یہ ہے میں اپنے دادا پر دادا کے زمانے والی جنریشن کو بھی دیکھ سکتی ہوں اور جو اب نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ سکتی ہوں تو جو پہلے سا جو پہلے کام ہوا کرتا تھا اور جو اب کام ہوتا ہے اس میں کافی فرق ہے پہلے ہم محنت سے کام کیا کرتے تھے اور اب جو آنے والی جنریشن ہے انہیں مشینوں کے ذریعے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس کے ذریعے کافی آسانیاں ہو رہی ہیں جس سے انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ان کا کام آسانی اور جلدی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن جہاں میرے دادا پر دادا کی بات آتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے بہت زیادہ محنت کر کے اپنے کام کو کرنا چاہیے اور جہاں مشینیں آ گئی ہیں تو انہوں نے محنت کم کر دی ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے اور کام ایک دم ہو جاتا ہے جیسے کہ میں بھی جلد سے جلد اپنا کام نمٹا لیتی ہوں کپڑے دھونے ہوتے ہیں لیکن جو اور بھی چیزیں ہیں مسالہ پیسنا یا کپڑے دھونا کبھی کبھار ہم پرانی چیزوں اس کا بھی استعمال کر لیتے ہیں